ہلو جی جی جی جی آپ جو ہے ٹریفک پولیس سے بول رہے ہیں سر ہاں ابھی ابھی جو ہے ایک بندہ ٹریفک پولیس کو ایک ہائی اسپیڈ گاڑی چلا رہا تھا اور ٹریفک کے نیم کو توڑ کر کے وہ آگے بڑھ گیا سر اس کے اس پہ کیا کیا جائے گا بائیک کی وہ وائٹ کلر کا کپڑا پہنے ہوا تھا ہاں اس پہ کوئی چالان ولان بھی کاٹا جائے گا سر اوکے کیسے آپ لوگ لیتے ہیں آن لائن یا آف لائن لیتے ہیں اس کا چالان اچھا اچھا اچھا اگر اچھا یہ بتائیے کہ اگر وہ بندہ چلان نہ دے آپ کو تو آپ اس پہ کیا کارروائی کر سکتے ہیں اچھا ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں وہ لگ بھگ چالیس پینتالیس سال کا ہے تو سیم ہی اس پہ چالان ہوگا یا پھر اور بھی اس پہ کوئی سزا نیم قانون ہے اچھا ہاں ہاں ہاں یہ بات سر اچھا جی سر